से थारिख से दान नैरोजा नैजिनै मायथाइ नै थारिख नै दान नैरोजा नैजिथाम मायथाइ थाम थारिख थाम दान नैरोजा नैजिथाम मायथाइ सा ब्रै थारिख ब्रै दान नैरोजा नैजिब्रै मायथाइ बा थारिख बा दान नैरोजा नैजिथाम मायथाइ